हां जी एह् अपना जेह्ड़ा बच्चें बास्तै बोलेआ ऐ सोआल एह् सोआल बच्चें आस्तै में दिन्ना थुहानू एह्दा मतलब एह् ऐ कि जेह्ड़े साढ़े छोटे छोटे बच्चे होंदे न जियां जियां छोटे छोटे बच्चे होंदे ओह्दे बाद जियां टीके लगदे न पोलियो दे ओह्दे बाद ते ओह्दे बाद जेह्का टीका लगदा ऐ ते ओह्दे च हिस्ट्री केह् गल्ल ही में तुसेंगी सनाना एह् टीका लोआनै कन्नै बहोत अच्छा होंदा कि बच्चे गी कल्ल गी प्रॉब्लम निं आंदी होर एह् जेह्ड़े आंगनबाड़ी आह्ले आंदे एह्बी लांदे ही ते हॉस्पिटल बी जाओ ते हॉस्पिटल बी लांदे ते बहुत बधिया टीका होंदा ऐ ओह्दे बाद एह् टीके दी सब तू जादै केयर करदे न अदूं दी बच्चें गी पेन होंदी ऐ इक्क जगह बच्चें दा सुन्न होई जंदा ऐ बट् एह् टीके दी बहुत अच्छी चीज़ ऐ कि एह् टीका पोलियो आस्तै होंदा की कल्ल गी कोई नेईं लोआयै ते उसी कुछ बी होई सकदा ऐ भई रब दा मैह्र ऐ की नेईं गै होऐ पर एह् नेईं लोआओ ते फिर कुछ बी नेईं बोली सकदे पर असी एह् चीज़ कैह्ने आं कि एह् टीके लगवाने चाहिदे न ते बहुत अच्छा होंदा ऐ एह् टीका ते में थुहानू एह् सनाए दा ऐ कि एह् पोलियो दे टीके होंदे न होर दूजी गल्ल एह् ऐ की जेह्ड़े एह् टीके आये दे न कैह्दे बास्तै आये दे न की बच्चें बास्तै गै आए दे न कि कल्ल गी बच्चा पैदा होंदा ऐ बच्चें नूं टीके लाने न सौ चीज़ां होंदियां न मां नूं बी पता होंदा नी कि परेशानी किस चीज़ नूं होंदी ऐ बच्चे नूं अस बच्चे बी छोटे आह्ले न बच्चें दी बहुत अच्छी केयर होंदी ऐ इंजेक्शन नाल बहुत अच्छा लगदा ऐ में अपने आप नूं महसूस होंदा ऐ ते फिर टीके म्हाराज दिक्खेआ होर दूजी गल्ल एह् ऐ लाईफ च हर चीज़ गी समझना चाहिदा बट् में थुहानू अज्ज बी बोल रहा कि इंजेक्शन जो बी ऐ इंजेक्शन शालामार हॉस्पिटल दा लगवाये थे मैनें होर शालामार हॉस्पिटल दा बड़ी खुशी होंदी ऐ इंजेक्शन लोआनै कन्नै एह्कड़े पीड़ बड़ी होंदी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ छोटे होंदे टीके सानूं दर्द बड़ी होंदी ही ते अस रौंदे हे ते् रोना पौंदा फिर अपनी जिंदगी बी दिक्खनी ऐ नी कल्ल गी अगर बांह् टेढ़ी होई जा कुछ बी होई सकदा क्योंकि बांहें ई नेईं लोआगे ते किश ना किश होना गै नेईं लोआगे तां ते अस लोआंदे हे मां प्यो लेइयै जंदे हे लोआना हा टीके होर एह् साढ़े जम्मू दे बिच जेह्ड़ा बी जिन्ने बी बच्चे न में फिर से बोलना की जब तक्क इंजेक्शन मां प्योऽ निं लग्गगे इंजेक्शन कदें बी मिस निं करना होंदा पर इंजेक्शन स्पेशली स्पेशली लगवाना होंदा अगर एह् स्पेशल इंजेक्शन लगवाओगे ते अग्गें कक्ख बनेगा अगर एह् इंजेक्शन नेईं लगवाओगे तां करियै प्रॉब्लम इश्यू प्रॉब्लमां होई सकदियां बहोत जादा बड़ी प्रॉब्लमां होंदियां हियां बस ओह् होई पैसे दी गल्ल ते टीका फ्री टीका लगदा ऐसी केह् गल्ल ऐ एह् टीका फ्री होंदा आंगनबाड़ी च फ्री ऐ हॉस्पिटल जाओ ओह्बी फ्री ऐ अज्जकल केह् निं फ्री ऐ सबकुछ फ्री ऐ ऐं देश आस्तै वैसे मोदी साह्ब नै बहुत कुछ कीता स्कूटियां देआ दे जी बच्चें ई अज्ज दा इयै की बेटी पढ़ाओ ते बेटी बचाओ ते टीके बस इयै